हांजी हां हां हां जाना जाकत आक्खा दे कि जाना घुम्मने हां हां पत्नीटाप आस्तै आक्खा दे हां हां हां हां चलदे आं हां हां घुम्मने चलदे आं चलदे आं हां हां ठीक ऐ चलदे आं ठीक ऐ